असांखे काई मुश्किलातुनि जो सामनो करिणो पवंदो आहे कॾहिं कॾहिं कंहिंजी ने प्रकृति उहो ठाहिणो हुजे या कॾहिंं कंहिंजो चित्र ठाहिणो हुजे त उहे हिकिड़े हंधु माण्हू वेही करे हुनजो चित्र ठाहींदो आहे कॾहिं हिलंदो आहे पर तॾहिं बि हू हार कान मञींदो आहे ऐं ठाहींदो वेंदो आहे ठाहींदो वेंदो आहे कॾहिं कुझु कलर बि रंग बि न हूंदा आहिनि उहो पंहिंजी कल्पनाउनि सां कुझु न कुझु आट करे ऐं हुन कमी खे पूरो कंदो आहे